جیسا کہ مجھے فوٹو گرافی کرنا بہت پسند ہے میرے پاس ایسے بہت سارے دو تین کیمراز ہیں جن کی مدد سے میں فوٹو کلک کرتی ہوں بہت سارے الگ الگ جانوروں کی الگ الگ پیڑوں کی الگ الگ جگہوں کی الگ الگ چیزوں کی تصویر لیتی ہوں اور ہمارے علاقے ریاستی قومی اور جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ اگر کامپٹیشنس ہوتے ہیں تو اس میں میں سب سے پہلے ہمیں رجسٹریشن کرنا ہوتا ہے جس میں ہمیں اور ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے اس میں ساری اپنی ڈیٹیلس بتانی ہوتی ہیں اور پھر وہ فارم سبمٹ کرنا ہوتا ہے پھر جب وہ فارم ہمارا سبمٹ کرنے کے بعد جب وہاں سے ہمارا ویریفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کومپٹیشن میں ایک پارٹیسپینٹ کے طور پہ ہم ایک تیار ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں اگر ہم ایک فوٹو گرافی کمپٹیشن چاہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو چاہے انٹرنیشنل لیول پہ ہو کسی بھی لیول پہ اگر ہم کو فوٹو گرافی کمپٹیشن میں اگر بھاگ لینا ہو تو اس طریقے سے یہ سارے پروسیز ہمیں پورا کرنے پڑتے ہیں